हँ खाना पहिने बनबैसँ पहिने सब्जी कटलहुँ जेना अल्लू गोभी अल्लू टमाटर कचका हरी मिर्ची आ एगो ओ सब्जी भऽ गेल एगो अल्लूके भुजिया ओहिमे कचका मिर्चाइ प्याज एगो सब्जी भऽ गेल भट्टा अदौरी ओहिमे हींग दऽ कऽ ओ सब्जी भेल एगो सब्जी भऽ गेल जे कदीमा आ काबुली बादाम खाना बनबैसँ पहिने ईसभ पहिने उपलब्ध कऽ के राखि लेलहुँ तहन खानाके गैस जोड़लहुँ गैस जोड़लहुँ तऽ पहिने दालि बना लेलहुँ सब सब्जी बना लेलहुँ तखन पाछूके चावल बनेलहुँ जँ चावल जे गर्म रहै छै तऽ बुढ़ा बुढ़ी जे अबै छथिन तऽ भोजन करयमे हुनका सुविधा होइ छनि मोन खुशी प्रसन्न रहै छनि ओहिसँ परिवार प्रसन्न भऽ गेल खाना बनबैके ईसभ बात जेनाकि जे नून पड़ै छै सब्जीमे हल्दी पड़ै छै पहिने निमक पड़ै छै तहन हल्दी पड़ै छै तहन धनिआँके बुकनी पड़ै छै बूरा तहन मिर्चाइके बुकनी मिर्ची बूरा पड़ै छै तहन आद थकुचि कऽ ओहिमे देल जाइ छै तखन ओहिमे सभ मसाला मेजन पड़ि गेल तहन ओ खाना उपलब्ध भेल तहन लोक बुझलक जे ई खाना बनलै खाना चूल्हा जोड़यसँ पहिनहि आँटा सानि कऽ राखि लेलक लोक जे आब रोटी बेलय पड़त परथन ओरिया कऽ राखि लेलक बेलना चकला साफ कऽ के लऽ अनलक तहन ओ खानाके मजा अयलै आ कि रारिन जँका खाना बनाए लेब से तऽ मिथिलाञ्चलमे नहि भेलै हन आइतक जे एम्हर आम्हर खाना बनतै खाना तऽ प्रसिद्ध छियै जाहि खानासँ भगवानक भोगो लगै छनि ताहि दुआरे खानाके बेसी हमरासभमे महत्व छै सभचीज ओरियाएल जाइ छै ओकर सामग्री बेसी होइ छै ओरिया कऽ तहन खानापर मे बेटी पुतहुकेँ लोक बैसबैत छनि